सो हे टॉपिका बद्दल हांव उलोवपाक सोदतां की आमच्या गांवांत ग्रावंड आसा बरो व्हडलो पंचायती कडेन फुटबॉल ग्रावंड आनी थंय जाय त्यो इंटरविलेज टोर्नामेंट जातात आनी फुटबॉल जावन आसा सगळ्यांचो आवडीचो खेळ आनी सगलो दुसरो गांवाचो आमचो गांवांचो फुटबॉलच्यो मॅच पळोवपाक जाय तो लोक वयतात जाय ते धाकले भुरगे यूथ आमचे सिनियर्स आसतात ते बी आवडीन येतात मॅच्यो पळोवपाक आनी हे ग्रावंडार सगळे एकठांय जावन कुशाल बरी जाता किंवां फुटबॉलाच्यो मॅच पळोवपाक आनी थंय जाय तें बसपाचे प्लेटफॉम आसा प्लेस आसा बसून सगळ्यो बऱ्या भाशेन उमेदीन ह्यो गेम पळयतात एकामेकांच्या टिमींत आपणाच्या टिमींत सपोर्ट करतात आनी आमी सगले वाड्यांतले भुरगे हे आमच्या ग्रावंडार खेळपाक एकठांय जातात कोणाक क्रिकेटीची आवड आसता कोणाक फुटबॉलाची आवड आसता सो हो आमी ग्रावंड आसात तो दोनी स्पोर्ट्सांक वापरतात वापरतात फुटबॉल खेळपाक आनी क्रिकेटूय बी खेळपाक सो एकल्याच्या भुरग्याक एक टॅलंट आसा आपल्या एक गेम खेळपाक आनी हें आमचे कितेंय बी इगर्जेच्यो मॅच्यो जावन आमच्यो हिंदू भावच्यो कितले स्पोर्ट्स इवँट आसता ते थंय ऑर्गनायज करतात आनी सगले बरे भाशेन ते करतात बरे भाशेन उमेद हाडटात आनी सगलें बरें दिसता एकांमेकांचो एकवट आसता आनी सगळे खुशाल बरीत जातात आनी सगलीं भुरगीं सगलीं हे टोर्नामेंटाक जावन गेमींत सोगलीं भाग घेतात आनी खूब लोक येता सपोर्ट करपाक गेमीक उमेद हाडपाक आनी सगळें हें बरें दिसता आनी हांव टोर्नामेंटा पयलीं यूथ येतात आनी हो ग्रावंड तयार करता मारकींग करता सगलें पळयता रिफ्रेशमेंटाचे सगलें एकांमेकांक आदार ते दितात आनी हो टोर्नामेंटान बरे भाशेन ते फुडें व्हरतात आनी हो टोर्नामेंट पळोवपाक जाय तो लोक येता फुटबॉलाच्यो मॅच्यो इंटर विलेज इंट वार्ड आनी हे टुर्नामेंट जातात आनी आमच्या गोंयांत जायते फुटबॉलाचे मोगी आसात जावं क्रिकेटीचे बी आसात हे सगले स्पोर्ट्सांक ते भाग घेतात आनी आपले मेंटल आनी फिजिकल हेल्थ ते मेंटेन करतात बरें हें खेळ्यार आमची बॉडी एक्सरयायज जाता आमचे बॉडेक आमीची फिजिकल एक्टिविटी आसपाक जाय मिनिमम आमी बॉडी एक्सरसायज करपाक जाय आमचे मायंड आमी एक्ससायज करपाक जाय आनी आमी हॅल्थी उरपाक जाय